इंदिरा नगर हज़रतगंज सिंगार नगर आलमबाग ऐशबाग मोहनलालगंज अलीगंज अमौसी आलमनगर गोमती नगर निशात गंज चौक रकाब गंज गणेशगंज अमीनाबाद राजाजीपुरम पूरण नगर महानगर